ॿ ॾींहुं अॻु मुंहिंजे ऑफिस में हुउमि हुते मां आहे न इंडक्शन ॾिठो चांहि गरम पाणी करे सघो था चांहि ठहंदी आहे खीर गरम करे सघो था मैगी बि कॾहिं कॾहिं ठाहे सघो था जेको बि खपे बिना गैस जे थींदो आहे लाइट ते हली पए हा ठीकु आहे सुठी शइ आहे पुछो हुन खां कीअं हलंदी आहे हुन सेखारीअ मूंखे मूंखे बि दिलचस्पी थी त मां घुराअई पंहिंजे लाइ ऑनलाइन रिव्यू ॾिसी करे ऑनलाइन में बि अलॻि अलॻि वैराइटी हुई जेमे इस्कीम हली पए डिस्काउंट हलिया पए कहिड़ी पंद्रहं सौ जी हुई कहिड़ी ॿावीअ सौ जी हुई कोई अठावीह सौ जी हुई वॾी वॾी ब्रैंड वारियूं कंपनियूं बजाज फिलिप्स मां बजाज जी घुराई मुंहिंजे घर में आई ॿ ॾींहनि खां पोइ हुन में मां मैगी वग़ैरह ठाहिणु चालू कई चांहि ठाही मूंखे बि जाम सुठी लॻी गैस जी बचति आहे हुन में तंहिंखां पोइ डायरैक्ट लाइट ते आहे कोई मग़ज मारी न बाहि लॻण जी कोई तकलीफ़ न